एक बार हम यूट्यूब पर हमारा बहुत मन हुआ कि हम इडली खाएँ तब हमने यूट्यूब पर उसको मंगवाया जब मंगाया तब यूट्यूब पर बताया गया कि इडली को चावल को मतलब पहले चावल को लेने का उसमें थोड़ा उड़द की दाल और यह कायमें सूजी सब मिक्स करने का मिक्स करके फिर उसको इडली के बर्तन में रख देने का रख कर फिर उसको रख देने का सीटी देने के लिए लेकिन जब हमने ऐसा सारा चीज़ मिला कर उसको कर दिया और जो हमने उसको कुकर में डाल दिए रख दिए तो बनी नहीं रहा था और यह हमको बहुत ज़्यादा इसके लिए हमको कठिनाइयों का सामना करना करना पड़ा जिससे हमारी इडली बनकर तैयार भी नहीं हो पाई इसलिए हमारा बहुत ही ज़्यादातर समय भी बर्बाद हो गया और जो हमने बनाया इडली उसका भी सामान बर्बाद हो गया जो कि हमसे बनाने की इतनी कोशिश कर रहे थे यूट्यूब पर देखे तो ज़रूर उसको लेकिन शायद हम उसको बना ही नहीं पा रहे हैं बन ही नहीं रहा है जिसको हमको बहुत कठिनाइयों का सामना भी करना पड़ रहा है और हमारा सामान जो बेस्ट हो रहा है बर्बाद उससे कोई मतलब भी नहीं है तो इसी वजह से हमको थोड़ा इडली बनाने में ज़्यादा दिक्कत हुई